भारत में असांजी परंपराउनि में मान्यता हिन लाइ ज्यादा आहे जोकी न असांजी अगरि परिवार में कंहिंखे बि ॿारु ॼमंदो आहे त ॿारु ॼमण जे असां छहें ॾींहं ते छठी कंदा आहियूं छठी थियण खां पोइ असां तेरहें महिने ॿार जो मुनणु लाराहींदा आहियूं दशहरे ते दशहरे ते मुनणु लाराइण खां पोइ असांजे में जणिया पाया वेंदा आहिनि जणिया पाइण खां पोइ जॾहिं ॿारु वॾो थींदो आहे पोइ उन में असांजे ॿार जो मंङणो वंङणो कराईंदा आहियूं मंङणे खां पोइ ॿार जी असां शादी और इहे सभु असांजा रीति रिवाज एॾा बढ़िया आहिनि की शादीअ खां पोइ वरी ॿार वरी उन्हनि जी रीति रिवाज ऐं इन करण सां असांजो पूरी परंपराऊं भारत में एॾियूं बढ़िया आहिनि की असांजे भारत में इहे परंपराऊं बि अॻिते हली असांजो सिंधियुनि जो इहे कल्चर